ظاہر سی بات ہے کھیل ایک ایسی چیز ہے جس سے لوگ متحد ہوتے ہیں تمام لوگ ایک ساتھ مشترکہ کھیل کھیلتے ہیں ٹیم وائز کھیلتے ہیں مقابلہ ہوتا ہے لوگ دلچسپی لیتے ہیں ان کھیلوں میں اور جو کھلاڑی ہوتے ہیں وہ بھی آپس میں مل جل کر کھیلتے ہیں ان میں کسی بھی طریقے کا تفرقہ نہیں ہوتا سب لوگ متحد ہوکر کے کھیلتے ہیں ایک ساتھ کھیلتے ہیں اور اس کے علاوہ جو لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں وہ لوگ بھی جس بھی ٹیم کا سپورٹ کر رہے ہوں لوگ ایک دوسرے کا تعاون کر رہے ہوں ایک دوسرے کی ہمت بڑھاتے ہیں حوصلہ بڑھاتے ہیں جس سے ٹیم کو بڑھاوا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ٹیم میں حوصلہ پیدا ہوتا ہے اس سے ٹیم کے اندر جیتنے کا حوصلہ بھی پیدا ہوتا ہے جذبہ پیدا ہوتا ہے کھیل ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں انجوئے کرانے کے ساتھ ساتھ ہمیں ہمت افزائی کا موقع فراہم کرتا ہے